आङो संनाय बादायलायनाय दिन्थिफुंनायफोराव बाहागो लानाय जायाखै आरो इउथुबफोराव भिदिअफोरावबो आङो भिदिअ फोसावनायबो जायाखै मानोना आं संनाय खावनायफोराव जोबोर गोसो आरो आंहा संनाय खावनायाव इन्टारेस्ट दङ बाबो आं इउटुबफोराव फोसावनाय जायाखै आरो आं जायखिजाया मोजां मोनो आंनि संनाय खावनायफोराव आं बांसिन मोजां मोनो आं साम'जों सबाय ओंख्रि सङो आरो अनला ओंख्रि आं संनो जोबोद मोजां मोनो अनला ओंख्रिखौहाय आरामसे मायरंखौहाय सोमहाबना दोन्नानै दसे सम उनावहाय उलार बा थौसिफोराव बे मायरंखौ सोमना दोन्नानै सुखांनानै दसे दोन्नानै देयो उलार बा थौसियाहाय देनायनि उनावहाय बेखौहाय अनला ओंख्रि संनोसैबा दैखौ गुदुंखौ फुदुंग्रोनानै बेयाव अनखौ गोदौबाथाय दैया गोदौबाथाय गुदुं जाबाथाय अनखौ होनानै होयो बेयावनो दसेहाय एरबाय थानानै जाहाथे अनला ओंख्रिया अनआ बा थालायाव नाङा बेखौहाय आरामसे एरबायना होनांगौ गारबाबा खादौजों एग्लुंना होनांगौ जाहाथे थालायाव नांहैया बेनिफ्रायनो दसे खोबहाबनानै खारै होनानैहाय अनला ओंख्रिखौ आरामसे संनो हायो बेबादिनो आङो अनला ओंख्रि आरो साम'जों सबाय ओंख्रिखौ संनो जोबोर मोजां मोनो साम'जों सबायखौबो आं गोथाव मोनो आरो अनलाखौबो आं जानो जोबोर गोथाव मोनो